हैलो हाँ मैं अरविंद चो अरविंद सिंह जाट बोल रहा हूं मैडम मेरे को क्या है के आपके रेस्टोरेंट में खाना खाना खाने आना है हाँ खाने खाने आना है और उसमें खाना खाऊंगा आपके होटल में क्या क्या खाना मिलता है आपके होटल में अच्छा अच्छा और ये बाजरे की रोटी अच्छी टेस्टी मिल जाएंगी आपके होटल में हाँ और ये अंडे की भुर्जीया भी आती है

अच्छा अच्छी अच्छी चीज़ मिलती है बढ़िया हाँ हमको स्वादिष्ट चाहिए मैडम बढ़िया हाँ वो ये गरम मसाले वगैरह सभी डालते हो ना आप अंडे की भुर्जी में हम आ रहे हैं दस बारह पर्सन आ रहे हैं मैडम अब इसमें लग ही जाएगा दो तीन घंटे लग जाएंगे आपका होटल कब से कब तक खुलता है मैडम ये रेस्टोरेंट अच्छा और इसमें क्या क्या सुविधा हैं मैडम आपके रेस्टोरेंट में अच्छा और अच्छा अच्छा और ये अच्छा टेस्टी खाना बना दोगे ने जो बाजरी रोटी हमको बहुत प्रसिद्ध हैं करौली ज़िले की हाँ क्योंकि ये तो बहुत जगह प्रसिद्ध है काफ़ी लोग बाग जगह जगह शहरों में लगाके बाजरे की रोटियां खिलाते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं हाँ वो तो ठीक है मैडम चलो आएंगे एक दो घंटे में आ रहे हैं हम बिल्कुल बिल्कुल मैडम आएंगे और सभी के लिए आप आटा ये डेली पीस्ते हो आप बाजरे का या फिर काफ़ी टाइम का रखा हुआ है अच्छा क्योंकि फिर ज़्यादा दिन का हो जाता है ना तो थोड़ा हो जाता है ये मैडम हाँ खाने के बाद मीठा ये आइसक्रीम चॉकलेट बच्चे साथ में आते हैं उनके लिए चलो अच्छी बात है मैडम और वैसे बढ़िया है आपका होटल नहीं वैसे कोई ये तो नहीं है कि कोई छोटा ही हो और हम ज़्यादा पर्सन आ रहे हैं दस पंद्रह जनों के लिए मिल जाएगा ना सब अच्छा और अच्छा स्पेस है ना कुर्सियाँ टेबल का जिसपे खाना बैठके हम खा लेते हैं अच्छा जी चलो हम आएंगे आपके होटल में आपका होटल का भी खाना खाएंगे क्योंकि क कई लोगों ने बोला है आपके होटल की रेस्टोरेंट की तारीफ़ की है इसलिए हमने कहा चलो मैडम से बात करते हैं वहाँ पे कि कैसी व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में जानकारी लेना चाह रहा था आपसे मैं हाँ बिल्कुल सही बात है लोग बाग तारीफ़ करते हैं चलो एक बार आते हैं हम घंटे दो घंटे में आप अपनी व्यवस्थाएं कर लीजिए हमको गरम गरम खाना चाहिए मतलब क्या है के कुछ पर्सन तो फिर अंदर खा लेंगे खाना और हम तो क्या है कि बाहर ही खाना पसंद करेंगे खुले में क्या मैडम हाँ हाँ लग जाओ व्यवस्था करो आप एक दो घंटे में आ रहे हैं मैडम और आपका एडवांस अकाउंट अकाउंट नंबर भेज देना और उसपे हम अभी भेज देंगे रुपये क्योंकि मान लो हम नहीं आए तो आपका भी फालतू में खर्चा हो जाएगा इसलिए देना पड़ता है ना चलो मैडम आते हैं ओके धन्यवाद सारी चीज़े बताने के लिए थैंक यू